उहो मुंहिंजो नालो राहुल आहे मूं वटि बि ॾाढा सारा सिकनि जा कलैक्शन आहिनि हुननि खे पाण अॼुकल्ह त ॾाढी सारी टैक्नोलॉजी आहे पाण कीअं बि हुननि खे पहचान ता करी सघूं मूं मूं वटि बि क न न करे करे ढाई टे हज़ार सिका आहिनि ऐं पुराणा प्राचीन समय जा सिका आहिनि मां ख़ुदि बि हुननि खे इंटरनेट ते सर्च करे करे उन्हनि जी जांच कंदो आहियां ऐं हुननि जी पहचान कंदो आहियां की कहिड़े सन जा आहिनि कहिड़ा हुननि जी वैल्यू छा आहे अॼ जे टाइम ते ऐं के राजा जा आहिनि की केतिरा पुराणा आहिनि केरु केरु हिननि खे यूस कयो ऐं कहिड़े टाइम ते यूस कयो आहे कहिड़े टाइम ते इहे वधीक हलंदा हुआ ऐं के के शहर जा आहिनि किथां जा आहिनि इहे ई पाण जो हिकु आहे की पाण अॼुकल्ह जे टाइम खे वठी करे हले फोन ते सर्च था करे सघूं ऐं हर हिकु शइ जी इंफॉर्मेशन त गॾु करे करे हुननि खे पाण ॾिसी करे सघूं था की छा आहे कहिड़े टाइम जो आए ऐं कीअं यूस थींदो आहे